वैसे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत सब मिलाकर के तो वैसे भारत बनता है परंतु उत्तर एवं दक्षिण भारत को अपन विभिन्न बिंदुओं के द्वारा उस में अंतर अपन बता सकते हैं सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं तो उत्तर भारत में अपने हिंदी भाषा को महत्व बताया गया है वहाँ के लगभग हर एक नागरिक को हिंदी भाषा आती है परंतु दक्षिण भारत में जब अपन जाकर देखेंगें तो उसमें जो अलग अलग जो वहाँ पर जगह हैं जैसे कि अपने केरल हो गया तो उसमें मलयालम भाषा चलती है है ना और तमिलनाडु में तमिल चलती है उसी तरह हर एक जगह जबकि बल्की हर एक वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग जो भाषा हैं वो निर्धारित कर रखी हैं उनके भोजन की अगर अपन बात करें तो भोजन में नॉर्थ इंडिया में तो मतलब उत्तर भारत में तो अपने यहाँ पर दाल बाटी चूरमा जैसे रोटी सब्जी एवं ऐसे भोजन चलते हैं परंतु दक्षिण भारत में उनकी जगह के हिसाब से अलग अलग खाना बताए गए हैं कपड़े कपड़े यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो अपने उत्तर उत्तर भारत में सिंपल जो उत्तर जो भारतीय जो अपनी वेशभूषा है उस को उसको देखा जाता है उसी को ही बनाया जाता है एवं उसी को ही वो पहनते हैं दक्षिण भारत में जबकि हम अगर अपन बात करें तो दक्षिण भारत में जो उनकी कपड़े हैं जो वो पहनते हैं वो दक्षिण भारतीय के हिसाब से ही पहनते हैं मौसम अगर अपन देखा जाए तो उत्तर भारत में बारिश की कम संभावनाएं होती हैं बल्कि दक्षिण भारत में ज़्यादा बारिश होती है धन्यवाद